हलो हलो नमस्ते भैया हाँ भैया क्या काम है बढ़ई बढ़ई क्या क्या करिओ लकड़ी का काम करते हो यह तो आपको लकड़ी चाहिए क्या अच्छा बनाते हो लकड़ी ख़रीदकर अच्छा तो भैया यहाँ तो बढ़ई हमारे यहाँ नहीं है पूछिए उनसे लकड़ी ख़रीदना है क्या तो लकड़ी लोगे तो आप कारीगर हैं लकड़ी ख़रीदकर बनाते हैं कौन से लकड़ी लोगे शीशम नीम भी मिल जाएगा पैसा लगेगा हाँ वह तो है ही है तो मिल जाएगा कब आओगे कब आओगे कल परसों

औ इसके अलावा और कुछ चाहिए

आगे देख लो तब ले लो कई क्वाल्टी के है हऍं हाँ तो बात करेंगे पैसा हमको पहले चाहिए लकड़ी उठाने से पहले दाम नहीं मिलता है एडवांस एडवांस देना पड़ता है अच्छा नमस्ते भैया